ہمارے مذہب میں جو روایت ہے جو کہ ہمارے حدیث میں بھی ہے اللہ تعالی نے جو فرمایا اللہ تعالی نے جو فرمایا ہے کہ پانچ وقت نماز پرھنا ہے اور پانچ وقت نماز پرھنا ہے اور قرآن شریف اللہ تعالی کی عبادت عبادت کرنا ہے اور جو کہ ہر سال ایک مہینہ رمضان آتا ہے اس میں روزہ رکھنا ہوتا ہے تیس دن اور ہاں اور اس میں نماز پرھنی ہوتی ہے قرآن شریف جتنا زیادہ اچھا جتنا زیادہ پڑھو اتنا ہی زیادہ ثواب ہوتا ہے اور ہاں ہم لوگ پڑھتے ہیں اچھا ہوتا ہے اسے دل کو دل کو تسسلی ملتی ہے روح کو اچھا ہوتا ہے اور ہمارے جتنے بھی مسلم مسلم بھائی ہے وہ سب نماز مسجد میں جاتے ہیں پرھنے کے لیے رمضان میں رمضان میں جاتے ہیں بہت ہی اچھا لگتا ہے اور وہاں پہ ہمارے جتنے بھی ہندو بھائی ہیں وہ سب بھی مندر میں زاتے ہیں پوجا پاٹھ صبح صبح اٹھ کے بہت ہی اچھا لگتا ہے وہ سب بھی جاتے ہیں کرنے کے لیے اور ہمارے جتنے بھی مسلمان بھائی ہے وہ سب مسجد میں جاتے ہیں اور رمضان میں تو اتنا اچھا لگتا ہے کہ وہاں پر بھیڑ ہی لگی رہتی ہے ایک دم بہت ہی زیادہ اچھا لگتا ہے اور زتنے بھی ہے رمضان میں خاص کر کے وہ سب جاتے ہیں پرھنے کے لیے